भगवानके जे छै से जनम भेलै आओर भगवानके जन्म ओइ समय भेल रहनि आओर प्रथम भगवानक जन्म भेल शिव धनुष टुटल राम बिबाह भेल राम बिबाहके बाद भऽ भगवानके जे छै वनवासके जे छै केकैयी देलथि आओर ओइ वनवासमे जे छै सीताजी लछुमन जी गेलैथ आओर हुनकर पत्नीके रावण दुष्ट हरण कऽ कऽ लऽ गेलैथ आओर हुनका अपना कस्टडीमे रखलथि हनुमान जी जाकऽ पूरा लङ्कामे जाकऽ खोज खबरि लऽ कऽ लङ्काके मे जे निश्चर सभ रहथि से हुनका हनुमानजीके पकड़िके लऽ रावणके दरबारमे आओर रावणके दरबारमे लऽ जाइ ओकरा पूँछमे की केलक जेकि सारा कपड़ा लपेट कऽ मटिया तेल डालि कऽ आओर आगि लगा देलक हनुमानजी की केला कि पूरा लङ्काके जरा कऽ नष्ट नाबुतमे मिला देला आओर जराकऽ एगो विभीषण जी विभीषण जी के विभी अयलथि हुनकर रामजीके शरणमे विभीषण जी कहलथि जे अहाँ ओतऽ जे रहै छी ओते निश्चरके बीच अहाँ केना रहै छियै कहलखिन कि जे जेना बत्तीस दाँतके बीचमे एकटा जिभ्या रहै छै तेना ओइ निश्चरके बीचमे हम अपन राम भगवानके करै छी रहि गेल भगवानके शरणमे बिश्व आबि गेला आबि कऽ भगवानके शरणमे जे छै कि अहाँके ओ अपराध केलथि अपन विभीषण जीके रावणके जखन कि भगवान जहन ओइ पार जाय लगलथि तऽ सेतु बाँधके स्थापित केलथि सेतु बाँधके स्थापित करैतमे ओइ पार जाकऽ रावणके वद्ध केलथि रावणके वद्ध केलाके बाद ओहिठाम विभीषणके हुनकर राजतिलक दऽ कऽ आ भगवान आपस भेलथि सीताजीके माताके तकरा बादो अग्नि परिक्षा भेलनि तकरा बादो माता जी के अग्नि परिक्षामे जे छै माता जी पृथ्वी लोक चलि गेलथि फेर लव कुशके जन्म भेल लव कुशमे जन्म लऽ कऽ लव कुश काण्डमे लव कुश दुनू मिल कऽ जे छै अहाँके जे छै कि माता पिताके खोजित केलथि कऽ कऽ अहाँ लग की बात केलथि अपना आओर रावण वद्ध भेल आओर रामायणके जे अन्तमे सभकिछु एगोरा छी लेकिन रामायण अन्त गोरा कोनो नहि छै इन्द्र भगवान भगवानके शरणमे चलि गेला आओर बात भेल रावण कोनो गलत भाव भावनासँ सीताके हरण कऽ कऽ नहि लऽ गेल रहथि ओ लऽ गेल रहथि जे निश्चरके हमर उद्धार केना हैत अतेक निश्चर जे मरैए ओकरा उद्धार केना कयल जायत तै लऽ कऽ भगवानके हूँ एकबेर जाकऽ जे छै कि की केलथि कि भगवानके गेलखिन उठाबऽ कि भगवान कि ओ शिवलिङ्ग उठाकऽ लबथि रहथि रास्तामे लाबिकऽ स्थापित कऽ देब लेकिन ओ रस्तेमे रहि गेलखिन कहलखिन नहि एकरा सङ्गे हम नहि जायब रहि गेल इएह कऽ कऽ भगवानेके भजनमे हम लीन रहै छी आओर हम अहाँके बात कहुँ माता जीके जेहन कृपा असीम कृपा अइ ओइ माता जीके नाम लैतमे हम अपन सारा समय ब्याप्त कऽ रहल छी रामायणके जे छै भक्त छी आओर रामायण हमरा बड़ प्रिय अइ हमरा घरोमे रामायण गीता पुस्तक रामायण हूँ जे शिवपुराण सारा चीज लऽ कऽ हमर आओर ओकर ब्याख्यान कहैत रहै छी रहि गेल हम भगवानक नाम सबेरसँ लऽ कऽ शाम तक सुतैत उठैत गबैत हुनकर नाम लै छी आओर नाम लऽ कऽ कुमारि खुआबै छी बेगर स्नान केने हम कहियो भोजन नहि करै छी जाइ बेर कलब स्नान करब आओर स्नान केलाके बाद परान करब भगवानक नाम लैतमे हम अपन समय पारकऽ रहल छी जे माता जीके नामपर हुनकर बात केनहुँ आओर आशा ई अइ कि भगवती सभके कल्याण करै छथिन हमरो कल्याण करता सबेरे उठै छी तऽ सूर्य नारायणके दर्शन केनहुँ सूर्य भगवान दिनानाथके कहनहुँ जे जगके भला करैत कनि हमरोपर कनि ध्यान देबै ई नहि कहनहुँ जे हे सुर्य नारायण हे हे दिनानाथ हमरे अहाँ भला करबै हम अपना सभके भलाइ करैत आरो कनि हमरोपर ध्यान देबै अइके साथ केनहुँ आओर हम कि कहु भगवानक जे छै कि भगवान जकरापर सहायक रहै छथिन तकरे विकास होइ छै बात कऽ कऽ आइ हम अहाँके सभकिछु कहि रहल छी जे भगवानके नाम लैत आओर सारा कऽ रहल छी हे भगवान राम नाम कऽ कऽ जय भगवान देखऽ हौ भेलऽ की नहि देखऽ